साढ़े साढ़ा घर साढ़ी जाइन फैमिली ऐ साढ़ा घर सीन ब्राह्मणा उधमपुर ऐ साढ़ी फैमिली जोइनेड ऐ ओह्दे बिच मेरी मम्मी रौंह्दी आं पापा मेरा भ्राऽ ते एह् मेरी चाची चाचू उं'दे दो जागत न इक कुड़ी इक मुड़ा होर मेरी दादी रौंह्दी आं होर मेरी बूजियां बी हैन जिंदिया जिंदा ब्याह् होई दा त्रै बूजियां न जिंदा ब्याह् होई गेदा इक रौंह्दियां कटरा इक रौंह्दियां जम्मू ते इक रौंह्दियां चक ते जेह्कियां कटरा रौंह्दियां उं'दे दो जागत न इक कुड़ी इक मुड़ा जेह्कियां चक रौंह्दियां उंदे त्रै मुड़े न ते इक दा ब्याह् होई गेदा ते जेह्कियां जम्मू रौह्दियां उं'दे दो निक्के निक्के जागत न इक कुड़ी इक मुड़ा होर साढ़े घरै कोल ओह् बी रौंह्दे साढ़े निक्के दादी होर ओह् बी जाइन फैमिली ऐ सारे कट्ठे गै रौह्न्ने बड़ा मज़ा औंदा गप शप लाने गी सारे मिली बंडियै होर सारे मज़ाक करने अस कुदै जाना होवै सारे किट्ठे जन्ने किट्ठे औन्ने धेयार हां ते होर कोई फंक्शन गै होवै ते मिली बंडियै बनान्ने बड़ा मज़ा औंदा कोई धेयार होऐ ओह्दे च बी मज़ा औंदा सारे किट्ठे रौह्न बौह्न अगर ते खान पीन सारे किट्ठे बड़ा शैल ऐ ते